हा जय झूलेलाल तव्हां फोन कयो तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कंहिंसां ॻाल्हाइणो आहे हा छा कमु कराइणो हुओ तव्हांखे

हा त घणी एकड़ ज़मीन अथव तव्हांजी हा सत एकड़ त त ॿ टे माण्हू त लॻंदा अठ ॾह हा ॿ अठ ॾह ॾींहं लॻंदा साफ़ करण में हा त हिसाबु मां तव्हांखे ॿुधायां सॼो हाणे ई तव्हांजी ज़मीन किते आहे

अच्छा हा त हा त भाड़ो बि लॻंदो त अठ ॾह हज़ार लॻंदा ॾह ॾींहंनि जो कमु आहे मां पंहिंजा हिकु साथी बि वठी ईदमि त अठ ॾह ॾींहंनि जो ॾह हज़ार अठ ॾह हज़ार त लॻंदा मां तव्हांखे ईअं ई ॾिसी बिना चई थी सघां हुते ॾिसणु ईंदमि त तव्हांखे बराबरि चई थी सघां की हा हेतिरो लॻंदो एतरे टाईम में एतिरो थी वेंदो सुबुह खां ॾींहुं ताईं थींदो हा त तव्हां तव्हांजो नंबर मुंहिंजे वटी अची वियो आहे मां तव्हांखे सभु ॿुधायां थी डिटेल्स में ऐं तव्हां बि मूंखे अगरि फोटो मोकिले सघो था त ज़मीन जो फोटो मोकिलियो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि चार्जेस घणा आहिनि घणे

न न अघु त मां तव्हांखे बराबरि ॻाल्हायो सही चयो थी मांव एतिरा अठ ॾह हज़ार लॻंदा ई आहिनि एतिरो त तव्हांखे छा चवां हाणे त तव्हां सिंधी में पहिचानींदा आहियो उहो त सिंधी सिंधी खे थोरी ज़्यादा वठंदो

अच्छा त मां तव्हांखे थोरो घटि ॿुधायां थी हलो तव्हां अठ ॾींहं जा अठ हज़ार ॾिजो पर डे जो हिकु ॾींहं जो हज़ार त लॻंदो न ॿ ॼणा ईंदासीं सॼो डींहुं उस में धूप में कमु उस लॻंदी खाधो पीतो छा खाईंदासीं त होतिरो त खपे न सॼे ॾींहं जो हा

हा सामान मां खणी ईंदमि साण खणी ईंदमि अगरि कुझु हिकु ॿ खुटिजी पियो त तव्हां वठी ॾिजो कंहिंखां छो त तव्हांजी ज़मीन में आहे तव्हांखे हूंदो बि थोरो सामान मां जेको थी सघे उहो सभु खणी ईंदमि बट बाक़ी तव्हां खणी अचजो हा हा जय झूलेलाल ज़रूर फोन कजो मां बि न त फोन कंदीमांव मां हुन पासे अचां थी त मां तव्हांखे कॉल थी करां कल्ह पणीअ मुंहिंजो हुते अचण जो आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल